दिस कॉल इज नाउ बिङ्ग रिकॉर्डेड

ओना अहाँसँ कनि पुछैवला छलहुँ जे हम बाहरी क्षेत्रसँ छी आओर अहाँसँ हम पुछै छलहुँ जे अहाँके मिथिलाञ्चलमे कि कि एहन पाबनि होइए जे एतऽ फेमस छै अच्छा सामा चकेबामे मुख्य कि चीज होइ छै हुँ हँ हँ हँ अच्छा आओर दिवाली ओम्हर दिवाली केहन होइए

अच्छा आओर छठि छठिमे छठिके जे एगो ठकुआ होइ छै ओ बड़ फेमस होइ छै ओ कोना बनओल जाइ छै हुँ अच्छा हुँ हुँ बताउ हँ

हँ अच्छा हँ आओर जे सुनलिए हँ जे ओम्हर सूरज डुबैत सुरुजके आओर उगैत सूरजके पूजा होइ छै कि ठिकेमे अच्छा छइठेमे होइ छै ओ तऽ उगैत सूरजके आओर कोना पूजा करल जाइ छै डुबैत सूरजके

हुँ

अच्छा ठीक छै ठीक छै इएहसब पुछैलए अहाँके फोन कएने रहौँ धन्यवाद